आगोलनि जोंनि रायजो जानाया जोंहा आगोल बेसेबांबा रंजा बाजा हालेवना खदाल जावना जोङो दुब्लियाव बोराय बुरै गासै लोगो नांनानै जोङो रंजा बाजा माइ गायोमोन खोथिया बावोमोन बेनिफ्राय आलाय फाथाय रुवानि लानानै बेसेबांबा जौ सेरेब लोंनानै जोङो बेसे थामसा फुरतियै जोङो आबाद मावोमोन जोङो जों बेसेबां जोङो न'खरखौबो सालायबोदोंमोन हालाय रुवानि लानानै जोङो गोदो जों बेसे रंजा बाजायै दुब्लि बारियाव मोसौ हालेवब्रै हालेवबा दस हालियालागै लानानै आबाद मावनानै जोङो मावोमोन जोंनिया नांज्लायनाय गैया खमलायनाय गैया जों बेसेबां एक'तायै जों रायजो रजाजोनो जायोमोन बिस हाल त्रिस हाल गाहाम हालो जोङो रंजा बाजा दुब्लि बारियाव हौवाफोरलाय हिनजावफोरलाय जों बेसे आबाद मावनानै जों जायोमोन दानि जुगाव बेफोरबादि एक'ताखौनो जों नुनो मोनला दानि जुगाव गावबा गाव फाराग गावबा गाव मालाय इस्सा खुसि मते जायो जोंनि नियम नितियाबो गैला जोंनि मावनाय दांनाय नियामाबो गैला दा गोदान गोदान मुगानि गोदान गोदान नियम नितिसो फैदों सबाबो मावनाय दांनायबाबो दानि मुगानिफोरा मालाय जोंनि आगोलनि मावनाय दांनायखौबो सुखुलिया दा मालाय गोदानै गावसोरनि नियम खान्थि हिसाबै दा हालेवनोबो हालिया खदाल जावनोबो हालिया दा मालायनि सायावसो आबादफोरखौबो मावनाय जायो दानि मुगानि हिनजावफोरा दानि मुगानि हिनजावफोरा मा दुब्लियाव थांनोबो बायो माइबो गायनो बायो हाजिरा फैसा थाखा खरस नङाबा जाया जोंनिया गोदो फैसा थाखा खरस गैयाहलानो जों मावनानै जाबोदोंमोन बेसेबांबा बाख्रि बाख्रि माइ थिखोदोंमोन दानि जुगाव खामला हाजिरा होनायावनो बेसेबां हाजार हाजार थाखा थांनानै दा इन्खामानो खम जालांदो